हमर सहरसा जिला जे छै ने ओहिमे ने बहुत तरह के भाषा छै मगर हमसब जे छी ने ओ मैथिली बाजै छी कियाकि हमर माँ पापा सब जे छथिन ने ओहो मैथिलिए बाजै छै तऽ तै दुआरे हमहुसब वएह सिखलहुॅं हमहुसब मैथलिए बाजै छी तऽ ओहिमे हमरासबकेँ किया शर्म होयत और जे बाहरसँ एलै हँ ने तऽ ओ अपन सबरङ्ग के भाषा बाजै छै केओ ठेठी बाजल केओ हिन्दी बाजल केओ किछु बाजल मगर हमरसबकेँ जे भाषा छियै ओ छियै मैथिली भाषा तऽ हमसब तै दुआरे सबसँ गपो सप कएलहुॅं ओहो मैथिलिए मे कएलहुॅं कतौ गेबो एबो कएलहुॅं ओहो मैथिलिए मे बात करलहुॅं कियातऽ हमरसबकेँ मातृभाषा छै मैथिली और हमर पहिनैयेसँ पूर्वजे लोकसब सब मैथिली बाजलकैहँ तै दुआरे हमहुसब मैथिली बाजै छी तऽ ओहिमे हमरा लाज किया हेतै शरम किया हेतै एहि दुआरे हमर माए पापा सब मैथिली बाजै छै तै दुआरे हमहुसब मैथिली बाजै छी तऽ तै दुआरे एहिमे लाज करै के बात कोनो नहि छै